हा मुंहिंजो धर्म मूंखे पंहिंजे सरीर जी देखभाल जे बारे में बि ॾाढो कुझु सेखारींदो आहे हुन में सभिनी खां वधीक जेका विधी आई आहे उहा इहा आहे त चिंता न कजे चिंतन कजे अहिड़ियूं केतिरियूं ई विधियूं आहिनि जंहिं में उन्हनि मूंखे मुंहिंजे सरीर ते मुंहिंजे मन ते मुंहिंजे स्वास्थ्य ते ध्यानु रखियो आहे मूंखे शांति ॾिनी आहिनि उहा इया आहे हिकु त मां प्रार्थना ते ॾाढो ज़ोरु ॾींदी आहियां ॿीं ॻाल्हि त मां चिंता कान कंदी आहियां चिंतन कंदी आहियां त जेका ॻाल्हि मूंखे साम्हूं आई आहे हुनजो हुनजो की कीअं मां अॻिते हली करे सफ़ल बणाया हुनखे सिर्फ़ु हुन मां नील नेख न कढी करे शांतिअ सां जेको थियो आहे हाणे हुनखे मूं ॾियणो आहे इयं न त असां हुनजे लाइ हाय हाय कयूं हाय हाय न करिणी आहे छाकाणि अगरि हाय हाय कंदासीं त असांजे सरीर ते चिंता जो असरु असांजे सरीर ते मन ते सभिनी तरह ते प्र प्रभाव विझंदो आहे इनकरे चिंता न करे चिंतन कजे त हाणे हीअ ॻाल्हि मुंहिंजे साम्हूं आई आहे हिनजो तदारक छा आहे जो मां हिन पार हिन सां जी इहा जेका मुंहिंजे अॻियां ॻाल्हि आई आहे हुनखे मां कीअं पल्टाया हुनखे कीअं निभाया ऐं अॻिते वधा मन खे शांति ॾिया जेसीं ताईं मन खे शांति न ईंदी तेसीं ताईं असांजो मन हुन में पियो विचिरजंदो विचिरण जो विचिरण कंदड़ माण्हूअ खे पंहिंजे स्वास्थ्य खे किराइण जी में ॾाढी ॻाल्हि ईंदी इनकरे पंहिंजे स्वास्थ्य ऐं मन खे पंहिंजो ध्यानु रखिजे ऐं चिंतन कंदो अचे चिंता न कजनि भॻवान खे पुकार कजे त भॻवान हीअं ॻाल्हि त मुंहिंजे अॻियां आई आहे हाणे हिनखे मां पाणि कीअं लंघे पार पवां